मानसिया जेब्लायबो गावनि खाथिनि मानसिजों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिनाया मोजां आरो लाखिबाय थानो गोनां आरो जों जेब्लाबो बेबायदिनो जोङो लोगोसे लोगो लालायनानै खाथिनिजों माबा मोनसे मावनो गोनां दङब्ला बेखौ मावलांनो हायो जोङो गोबां रोखोमै बे बायदि मावनो गोनां हाबाफोर दङ जोङो बेबायदिनो लामाफोर बानायनायावबो जोङो लोगो लानानै बानायनो हायो आरो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमै गाज्रिफोरखौहाय फोसाबनानै जों लानो हायो जेरै हाग्राफोरखौबो जोङो एवस्रांनानै फोसाबनानै आरो बेबायदिनो मोजां आबहावा लाबोनो हायो आरो जों बिफां गायनानैबो जों बेबायदि लोगोसे बेबायदि मावलांनो हायो जोङो सिगांनि जेनाखि जाथायफोर जाबोनाय गेलेबोनाय नैबेफोरखौ जोङो गोसो खाङो जोङो बेबायदिनो लायफांखौ गराइ बानायनानै गाखोनाय आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोङो थुरसि खुरै बेबायदि बानायनानै गेलेलायनाय बेबायदिनो बे गेलेनायफोरखौबो जों दा दिनैसिम गोसोखाङो जों बेखौ गोसोखांनानै जों दा सिगाङाव जों मा मावबोदोंमोन जों बेखौ गोसोखांनो हायो नैबेखौहाय जों दा नुनो मोनो जाहैबाय बेनिखायनो जों बावाजासे गावनि खाथिजोंबो जों सोमोन्दो लानानै बेफोर बायदि माबा मोनसे हाबाफोर दङब्ला बेखौ मावलांनो हागोन